مجھے پڑھنا بہت اچھا لگتا ہے اور میں نے کتاب میں تھے کتاب میں سے ایک مضمون پڑھا تھا کہ ہر شخص کو زندگی بسر کرنے کے لیے خوراک اور لباس اور مکان کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ہر ایک شخص وہ سب کے سب کام اور پیسے سیکھ نہیں سکتا جن سے ضروری چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں یعنی ہر آدمی کا لوہار بڑھئی کسان اور چمار جو تھا اور مایار اور ان سب چیزوں کا پیشہ ایک ساتھ حاصل کرنا دشوار ہے اور اسی طرح ہر شخص اپنی پسند کے موافق اپنی پسند کے اعتبار سے یعنی کی جس کی جیسی بھی پسند ہو ہر شخص اپنے پسند کے اعتبار سے کام اختیار کرتا ہے کام سیکھ سکتا ہے کوئی شخص لوہار كا کام کرتا ہے تو کوئی لوہے اور اوزار اور ہتھیار وغیرہ بناتا ہے کوئی وکیل ہے تو کوئی قانون کے موافق حاکم سے انصاف چاہتا ہے کوئی طبیب ہے جو بیماروں کو پہچانتا ہے اور ان کا علاج کرتا ہے تو کوئی سیاس سپاہی ہے جو ہتھیار باندھ کر غنیم کا مقابلہ کرتا ہے جب کوئی آدمی ایک ہی قسم کا کام یا پیشہ اختیار کرتا ہے تو رفتہ رفتہ وہ بڑا ہنر تو وہ اور مفید اور استاذ بن جاتا ہے اور اپنے دانائی سمجھداری اور مہارت کے اعتبار سے اس کام کا زیادہ مفید فائدہ بنا سکتا ہے اور اس کے ان اس انجام دینے کا بہتر طریقہ ایجاد کر سکتا ہے اور کام کی تقسیم سے انسانی گرو کا بڑا فائدہ پہنچتا ہے یہ تقسیم نہ ہوتی تو کوئی پیشہ اور ہنر ترقی نہ پاتا بلکہ ہر کام ناقص اور دیر ہوتا اس لیے آدمی جس کام میں بھی لگ جائے اسی کام پر فوکس کرنا چاہیے اسی کام کو کرنا چاہیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کی ہم یہ بھی کر یہ یہ کام کرلیا اس کو ادھورا چھوڑ دیا پھر دوسرا کر لیا یہ کام کر لیا اس کو ادھورا کر دیا پھر دوسرا کر لیا اس لیے جس کام کو کرو اس کو پورا کرو اس کے بعد دوسرا کام شروع کرے اس لئے تجارت بھی ایک آدمی کے لیے ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی کام پیشہ اور اپنے محنت کی پیداوار یا اپنی کمائی دوسرے پیشہ والوں سے ضروریات کے وقت بدل لیتا ہے اور اس مبادلے کی ضرورت سے انسان کو تجارت کا پیشہ سیکھا سکھا ایک گرو نے کام اختیار کر لیا وہ ایک کاریگر اور پیشے کا در رومال مول لتیا ہے مول لیتا ہے دوسروں کے ساتھ بیچنا اسی کو بیوپار یا تجارت کہتے ہیں بعض چیزیں ایسی ہیں کی وہ شہر یا ملک میں پیدا ہوتی ہیں اور بن بنائی جاتی ہیں دوسرے شہروں اور دوسرے ملکوں میں جا کر پیچی جاتی ہے کیونکہ وہاں ان کی خواہش زیادہ ہے اگر کاریگری یا پیشہ اپنا کام مال لے کر خود ہی فروخت کرتے ہیں تو ان کا بڑا حرج ہوتا ہے بیچنے کے لیے ان کو سفر کرنا پڑتا ہے کچھ عرصے تک ضرور ان کا کام بند رہتا ہے سوداگر یا تاجر خریدتا ہے تو گاہکوں کے ساتھ بیچ ڈالتا ہے ایک جگہ مال دوسری ایک جگہ مال دوسری جگہ لے جاتا ہے جہاں زیادہ خواہش وہاں پہنچ جاتا ہے پیشہ اور خریدار کا وقت بچ جاتا ہے اسی لیے اس میں خود بھی نفع اٹھاتا ہے